आमचे गावांत फुटबॉल टीम आसता आमच्या फेस्ताच्या दिसान आमी आमचो टॉर्नामेंट म्हुणोन फुटबॉल करतात जायत्यो टीम्यो हाडटात आनी फुटबॉला वरवीं आमचे जावं वाड्यांत बरें बरें भुरगे खेळोवन इनामां हाडटात फुटबॉल जावून आसा आमच्या आंबावलीची एक बरी टीम बरें फुटबॉलाक वचोन तेमी आमी जायतीं प्रायजां हाडटात फुटबॉल खेळ्ळ्यार आमचें भलायकी बरी उरता सगळें बरें तरेन आमचें उरता सदांच फुटबॉल खेळचीं आनी आमचें आंबावलीचें नांव दवरचें